पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास दो अक्टूबर उन्नीस सौ उनहत्तर इकत्तीस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस इकत्तीस अक्टूबर उन्नीस सौ चौरासी